दरभंगा जिले में खासकर डी एम सी एच हॉस्पिटल सबसे बेस्ट उत्तम जगह है और यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएँ दी जाती है बहुत से सबसे बड़ा डी एम सी एच है अगर एम्स आ जाती है तो उस वो भी सबसे बेस्ट होगा देन आपका क्या कहते ग्रामीण लोगों के लिए छोटे मोटे जो संस्था बनी हुई है हॉस्पिटल्स छोटे छोटे बने हुए हैं वो भी अच्छे काम कर रहे हैं और आपका क्या कहते डी एम सी एच के अन्दर जो शिशु के लिए जो प्रबंध किया हुआ है इसके अलावा ओ पी डी ओ पी डी स्टार्ट है ओ पी डी भी बेस्ट है देन डी एम सी एच में आपका बहुत सारे जगह है जहाँ सुविधाएँ इस अच्छी सुविधाएँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स है लेकिन गोवरमेंट हॉस्पिटल उससे भी बढ़िया काम कर रही है देन आपका क्या कहते हॉस्पिटल्स के अन्दर बहुत सी चीज़ें मेरे नजरों मे थोड़ा सा और काम अच्छा बेस्ट होना चाहिए जैसे कि कुछ उक्युप्मेंट्स कम हैं जिसके वजह से और ज़्यादा डेवलप करना पड़ेगा देन जैसे बारिश के टाइम में हॉस्पिटल्स के अन्दर कुछ दिक्कतें हो जाती है इसको भी थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा बहुत से कुछ दिक्कतें ऐसी है जिसको सुधार करने पे हमारे जिले के जो सुधार हॉस्पिटल्स है उसको सुधार किया जाए तो हम देश के नंबर वन बन सकते है जैसे कि दवाईयाँ दवाईयों के मामले में यहाँ पे थोड़ी बहुत कमिशन खोरी कुछ ज़्यादा ही हो रही है क्योंकि हर जितने भी जिस शॉप पे जाओ उस शॉप पे कमिसन की दिक्कतें आती है वो बोलते हमारे हॉस्पिटल से ले लो हमारे इस्टोर से ले लो जिससे दवाईयों के रेट थोड़ा सा हाय है इसके अलावा बच्चों के स्वास्थ्य बच्चों के जो सुख सुविधाएँ है वो सबसे बेस्ट है क्यों क्योंकि बच्चों के जो शिशु के लिए जो बच्चों के अन्दर जो शिशु का जो क्या कहते हैं बच्चों के जन्म के लिए जो कुछ सुविधाएँ दी गई है वो थोड़ा सा वहाँ की जो स्टाफ है वो कुछ रुड बीहेब करते है जिस वजह से कोई गौरमेंट हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहता है गौरमेंट हॉस्पिटल के अन्दर अच्छी चीज़ें है सब कुछ व्यवस्था बढ़िया है बट कुछ डॉक्टर्स कुछ नर्सेस ऐसे हैं जो बच्चों को सही से ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो जो पेसेंट को सही से ऑपरेट नहीं कर पा रहे अपने टाइम टाइम टू टाइम ये नहीं की काम को जल्दी जल्दी करें वो सोचते है कि गौरमेंट ऑफ गौरमेंट जॉब है तो वो थोड़ा सा बढ़ाते है बट उनके अन्दर क्वालिफिकेसन ऐसा है क्वाॅलिफिकेसन भी बेस्ट है और क्वालिटीटी भी उनके अन्दर में कोई कमी नहीं है लेकिन कुछ इसके अलावा क्या कहते हैं स्थानीय हॉस्पिटल स्थान में जो स्थान के आसपास में मतलब जैसे बेनीपुर हॉस्पिटल्स है वो भी थोड़ा बेस्ट है